असांजी सिंधी ॿोली शाहूकार ॿोली आहे असांजे सिंधी ॿोलीअ में ॿावंजाह अख़र आहिनि बल्क़ी अंग्रेजीअ में सिर्फ़ छवीह अख़र आहिनि असांजा असांजे इतिहासु चङो पुराणो आहे मोहन जो दड़ो असांजे सिंधीअ में अहिड़ा घणा ई अख़र आहिनि जेके ॿी भाषा वारा माण्हू नथा ॻाल्हाए सघनि जीअं त ॿ ॾह ञ इहे ॿियनि भाषायुनि वारनि खे ॻाल्हाइण न ईंदी आहे असांजे सिंधी ॿोली चङी मिठरी सुहिणी ऐं ॾाढी सुठी आहे असांजे सिंधीअ खे असां ॾाढो नाज़ आहे सिंधी माण्हुनि खे असां जहिड़ी सिंधी भाषा ॿियो केर बि बराबरि ॻाल्हाइ न सघंदो आहे